इधर से बाबा की लेबै फल उल लेबै बाबा हँ कोन चीज लेबै बाबा ठीके छै बाबा देखियै तऽ देखलियौ तब बतैयौ की लेबै तब ओइसन दाम छै सबके बाबा अँगूर छऽ अस्सी रुपये किलो सन्तरा एक सए बीस रुपये किलो आ बाबा दै रहै हमहुँ दै रहियै बाबा डेढ़ किलो आ आब दू आब हमहुॅं डेढ़ किलो दए देबै लेकिन कम देबऽ तऽ फैदा होतऽ बाबा आछा बाबा इहो ने तऽ देखहो तऽ हमहुॅं दए देबै डेढ़े किलो दए देबै सए रुपके की करबै हूँ ठीके छै तऽ डेढ़ किलो दए देबै आ आ अनार नहि लेबै बाबा अनार आम नहि लेबै अनार आम आम तऽ आइ बाबा डेढ़े सए रुपये किलो दूइये सए रुपये किलो छै

आच्छा की लेबहो बाबा की लेबहो कोन फल लेबहो देख लहो देखके बत बताहो तब देबऽ

हँ सेबो छै दू डेढ़ सए रुपये किलो दू रकमके सेब छै एगो डेढ़ सए छै एगो दू सए छै अच्छे आ कर करका छै सए रुपये तोरा सए रुपये दए देबऽ बाबा तऽ सए सए रुपैआमे साबा किलो दए देबऽ बाबा तोरा दए देबऽ सए रुपैआके साबा किलो तारबुजो छै बीस रुपये किलो आ तोरा बाबा सबकिछु सस्ते कैर देलियोअऽ आ बीस रुपये तारबूज दै नै छै चालिस रुपये बेचै छियऽ तोरा बीस रुपये कैर देलियोअऽ